हेलो हेलो हाँ जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा जी मैम हाँ मैम मैंने आपके रेस्टोरेंट का मील खाई ऑर्डर की थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वह जो आपका टेस्ट है जो आपको बनाने का तरीका है वह भी काफी अच्छा लगा जो मसाले के फ्लेवर थे सब्जियों में वह बहुत ही बैलेंस थे न कोई चीज़ कम थी न ज़्यादा थी मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैं अपने और भी जो दोस्त हैं उनको रेकॉमेंड करूंगा की वह आपके यहाँ से एक बार खा कर ज़रूर आएँ बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ से खाना ऑर्डर करके और नेक्स्ट टाइम भी जब भी मेरा बाहर खाने का मन होगा मैं आपके यहाँ से बिल्कुल खाना ऑर्डर करूंगा जी जी बिल्कुल ओके वेलकम